हाँ बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल बदलाव आए हैं जो मेरे जीवन काल में हुए हैं पहले जो इधर स्मार्टफोन ने ही तो सबसे बड़ी जो कह सकते हैं कि एक डिजिटल दुनिया बनी है अब ये पर जो हमारा वक्त था उसमें ये सब नहीं था इतना इधर और हम उस ज़माने में तो हम फौन छोटा वाला फौन रखते थे सब नोकिया का वहीं फोन होना अपने आप में एक बड़ी बात होती कि भाई फोन है बाकी बचपन में वो तो देखा जाए तो एक घर में वहीं कह सकते है कि एक ही टेलीफोन होता था ये सब चीज़ों का बदलाव मैंने काफ़ी देखा आज हर जगह टी वी है इस फोन में ही हम टी वी भी देख सकते हैं हम किसी से बात भी कर सकते हैं हम यहाँ तक जान सकते हैं कि वो व्यक्ति किधर है ये गूगल मैप गूगल गूगल मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस ज़माने की सबसे बड़ी जो टेक्नॉलाेजी वो गूगल कह सकता हूँ मैं गूगल से आज बड़ी बड़ी चीज़ों के जो सवाल हैं सवाल के उत्तर हमें आसानी से मिल जाते हैं और इनका मतलब मेरे कार्यस्थल में तो प्रभाव काफ़ी पड़ा था हमारा जो काम था उसमें हम लोग जो क्योंकि उस ज़माने में हमारे पास ऐसी चीज़